थामजि डिसेम्बर जिगुजौ दाइनजिबा से जानुवारी जिगुजौ गुजि थाम एप्रिल जिगुजौ गुजिसे जि जुन जिगुजौ जिबा जिद' आगष्ट नैजौ नैजिनै